ड्राइवर साहब नमस्कार और हमको चलना है बनारस चलना है आप कितना किराया लेंगे आप ठीक है चलिए भाई छोड़ दीजिए और और बताए ड्राइवर साहब क्या हाल है आपके ठीक है आप तो गाड़ी बहुत अच्छा चला लेते हो आपका कितना साल से इस्पीरियंस है गाड़ी चलाने का नहीं काफ़ी अच्छा ड्राइविंग कर लेते हैं आप आपकी गाड़ी अच्छी नई लग रही यहाँ पर गाड़ी अभी नई न्यू निकलवाए हैं और गाड़ी भी अच्छा मतलब है और गाड़ी तो ठीक ही चलाते और बताइए क्या हाल चाल है और कहाँ कहाँ गए हैं अपनी गाड़ी लेकर ठीक है भाड़ा मारते रहिए भगवान करे ऐसे ही आपकी रोज़ी रोटी बढ़ते रहे और नाम रोशन करें अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं ठीक है ड्राइवर साहब धन्यवाद पहुँच गए उतार दीजिए ठीक है ड्राइवर साहब नमस्कार ठीक है और अच्छी ड्राइविंग किए है और अपना नम्बर दे दीजिए हमको हमको का अगर कहीं जाना रहेगा ट्रावेल करना रहेगा तो हमको आपको याद कर लेंगे आप तो इंसान तो बहुत अच्छे दिख रहे हो और काफ़ी अच्छी भी गाड़ी चला लेते हो और आपकी गाड़ी है कि एक ही गाड़ी है नहीं नहीं ठीक है अच्छी है दो गाड़ी है तो ठीक है अच्छी बात है और वह गाड़ी कौनसी चलाता ड्राइवर चलाता है चलो उससे बोल दीजिए कि मतलब अच्छे से चलाए मतलब वैसे ना कि मतलब गाड़ी घोड़ा गड्ढे गुड्ढे में कूदा के अपना गाड़ी तोड़ दे और उसको बोल दीजिए कि अपना ही गाड़ी समझकर चलाए और सैलरी कितना देते उसको ठीक है दस हज़ार सैलरी बहुत है खाना उना खिलाकर दस हज़ार सैलरी देते इतना बहुत सैलरी है और ठीक है चलिए ठीक है ड्राइवर साहब आपका बढ़िया है तबियत मांइट आपकी ठीक है ना चलो ठीक है अगली बार से हम आपको हमको कहीं अगर जाना रहेगा तो हम आपको याद करेंगे और भाड़े किराए में थोड़ा कनसेक्सन हो जाएगा अगर आदमी अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं सफर करने में मज़ा आता है बीत जाता है समय पता ही नहीं चलता अगर कोई खडूस आदमी मिल जाए तो उबन आती है यार कब हमको उतारे अगर आप अच्छे आदमी हो तो भाई तो हमको दस रुपया जद ज़्यादा ही देना पड़ा गया तो हमको मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमको कष्ट हो गया है अच्छी बात है आप गाड़ी चला रहे हैं आप घर परिवार छोड़कर आए हैं तो गाड़ी चला रहें तो हमारा हक बनता है आपको दस रुपया ज़्यादा ही दे दूँ ऐसी कोई बात नहीं लूट पाट तो कर नहीं रहे आप आप भी मेहनत का खा रहे हैं ठीक है ड्राइव ड्राइवर की ज़िन्दगी में बहुत परेशानियाँ आती लेकिन क्या करोगे झेलना ही पड़ेगा बहुत सारे तंग तो ज़्यादा पुलिस ही करते हैं रोड पर तंग करते बैरियर लगा देते हैं कि नहीं इतना पैसा दो ऐसे पैसा इतना दो जब यह आदमी ही जब कस्टमर ही नगद नहीं देगा तो भाड़ा तो हम कहाँ दे पाएँगे तो यही पुलिस तंग ज़्यादा उदा करते हैं और गाड़ी भी काफ़ी आप अच्छा चला लेते हो चलाना चहिए और भगवान करे आपका और दो तीन गाड़ी और निकाल लो और अच्छा चलाओ और आपका ऐसे ही धंधा बढ़ता रहे ड्राइवर की ज़िन्दगी बहुत संघर्ष आता है लेकिन क्या करे बेचारा झेलना पड़ता है अगर कहीं भी एक्सीडेंट हुआ हमेशा ड्राइवर ही सुनते हैं गलती चाहे बाइक की रहे चाहे साइकिल की रहे अगर ठोक दिया तब फ़िर लेकर ही आपको ही सुनना पड़ेगा क्या करोगे सुनना ही पड़ेगा ऐसे जुग ज़माना ही आ गया है ठीक है ड्राइवर साहब और बताइए बढ़िया है ना चलो ठीक है फ़िर मुलाकात होगी बाद में और चलो ठीक है अपना नम्बर दे दीजिए हम आपको अगर कहीं जाना रहेगा तो हम आपको याद कर लेंगे और अच्छे ड्राइवर हो ठीक है ड्राइवर साहब धन्यवाद नमस्कार